मोबाइल हमर जीवनमे बहुत ही उपयोगी यऽ मोबाइलसँ हम बहुत कुछ करि सकै छी ऑनलाइन ऑर्डर ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन खाना मङ्गा सकै छी हर किछु हम मोबाइलसँ करि सकै छी